पहिनेके लोकसभ छलखिन हेँ ओसभ सभ काजमे बहुत अथि होइत छलैए धान उन कटवाबयमे भी मतलब अपना काटयके पड़ैत छलै लेकिन आब मशीन आबि गेलैए तऽ सभकिछु मशीनेसँ होइत छै काट काटबो करैत छै लोक मशीने मशीनेसँ दउनिओ करैत छै लोक मशीनेसँ ओकरा धान धानके गहूँमके कुटाइ पिसाइ जे करैत छै सभ मशीनेसँ मशीन आवश्यक बहुत भऽ गेलैए सभके साधन भेलैए बहुत सभके आरामो भेलैए जे मशीन लाइब कऽ करैत छथिन हुनकासभके बढ़िआँ अपन होइत छै चलैत छै मतलब ब चा पाइ आबैत छै बढ़ियाँ मतलब ईसभ होइत छै आओर सभकिछु सुविधो भऽ गेलैए मशीन आबयसँ सभके अपन कमाइओ होइत छै ऐसे ही ऐसे ही सभ चलैत छै संसार आओर सभ सभ मशीनके मतलब गाममे ई भऽ गेलैए एहिके लऽ कऽ सभकिछुके बहुत सुविधा भऽ गेलैए आँटा चक्की आबि गेलै आँटो पिसा आँटो पिसा जाइत छै पाइओ बनि जाइत छै लोकके घरके काजो भऽ जाइत छै अभी पहिने तऽ लोक जाँतमे पीस कऽ बनाबैत छलखिन हेँ रोटी तखन खाइत छलखिन हेँ पहिनेके लोक धान कूटैत छलखिन हेँ उखरिमे तखन चावल बना कऽ खाइत छलखिन लेकिन आबके लोक तऽ मशीन आबयसँ कुटाबैत छथिन तऽ कुटा मशीन लाबयवलाके पाइओ भऽ जाइत छै एम्हरके लोकके काजो भऽ जाइत छै से कऽ कऽ करैत छथिन अपन बहुत सुविधा भऽ गेलैए मसल्लाके भी मतलब लोक कुटा पिसाबैत छै नहि तऽ एहूसँ नहि होइत छै तऽ अपन घरोमे मिक्सर आबि गेलैए उहोसँ लोक पीस कऽ काज कऽ लैत छै बहुत आराम भऽ गेलैए पहिनेके लोक तऽ सिलावट सिलौट लोड़हापर पीसैत छलखिन हेँ पहिनेके लोककेँ बहुत मतलब मेहनतो लागैत छलैए आओर बहुत कष्ट होइत छलै लेकिन एखनके लोककेँ मशीनसभ आबयसँ बहुत मतलब साधन भेलैए बहुत ई भेलैए आब सिलाइओ कढ़ाइमे पहिने हाथवला मशीन छलै बहुत पहिने जे लोक हाथसँ करैत छलै ताहिके बाद पएरवला मशीन आब भऽ गेलै लाइन आब बिजलीवला मशीन भऽ गेलै तऽ आओर ज्यादे साधन भऽ गेलै सभ लाइटेसँ मतलब सभकाम लाइटेसँ सारा काम करि लैत छै आओर जल्दी सिलाइयो भऽ जाइत छै लाइटवला मशीनसँ और अपन एहिसँ करबो करैत छै सभके बेरोजगारिओ चलैत छै पूरा दिनमे कितना कितना ब्लाउजो सिया जाइत छै जतेक हाथ पएरवला मशीनसँ लोक नहि सी पाबैत छलै ओतेक लाइटवलासँ सी लैत छै लोक आब